मां उणिवीह सौ नवाणवे में वकील थियुमि ॿ टे साल कोरट में प्रेक्टीस करण वयुमि त मां उते ॾिठो गरीब माण्हू खे जाम नुक़़सानु पियो थिए उहे कोरट में असां जेको केस खणंदा आहियूं असां पंहिंजे असिल जे फेवर में ई ॻालाईंदा आहियूं असांखे ख़बर हूंदी आहे भई हिन क्राइम कयो आहे या गुनाह कयो आहे पर असांजो धंदो अहिड़ो आहे भाई जेको असांखे कोई केस ॾींदो आहे असां उनजे बारे में उनजे उनजे फेवर में ई ॻालाईंदा आहियूं ए ॿ चारि साल कीअं मां हलायो उहो हिकु दफ़ो हिकु माण्हूअ मूंखे चयो तव्हां वकील ना आहियो मूंखे चईं मूंखे भई तूं वकील ना आहे तूं विकियलु आहे विकियलु विकियलु माना तूं विकामजी वियो आहे पोइ हुतां कोरट मां पोइ मां घर आयुमि मां उहो वीचार कयो भई अॼु खां मां कूड़ न ॻालाईंदुमि

सच ई ॻालाईंदुमि ऐं हाणे धंदो आहे वकील जो वकील में त सम्झो कूड़ बि ॻालाइणो पवंदो आहे सच बि ॻालाइणो पवंदो आहे पोइ मां वीचार कयो भई जीअं डाक्टरनि में कीअं पार्ट हुंदा आहिनि कोई अखियुनि जो ऑपरेशन कंदो आहे कोई हार्ड जो कंदो आहे कोई फेक्चरनि जो ओपरेशन कंदो आहे त माण्हू उनखे बि डाक्टर चवंदा आहिनि पोइ मां चयुमि हाणे वकालत जो धंदो करिणो आहे त हिन इन इन टाइप जो ई कोई धंदो हुजे मना पोइ मां माण्हू जेके मिलकतूं वठंदा आहिनि न उनजा दस्तावेज करिणो पवंदो आहे रजीस्ट्री जेकी थींदी आहे मां बि हिकिड़े सुञातल वकील वटि वयुमि मां चयोमासि भाई मां आहियां वकील पर मूंखे कोरट में प्रेक्टिस न आहे करिणी मूंखे त दस्तावेज़ जो कमु सिखिणो आहे उहो जाम सवलो कमु आहे मां पोइ साल ॿ साल हुन वकील वटि प्रेक्टिस कई बसि उहो ॾींहुं उहो शींहुं मां पिछले टीह साल खां वठी आहियां वकील पर ख़ाली दस्तावेज़ जो ई कमु कंदो आहियां छो त हो मूंखे हुन भाई जॾहिं चयो तूं वकील न आहे विकियलु आहे तॾहिं खां मूंखे ईअं लॻो भई मुंहिंजे करे ईअं कंहिंखे नुक़सानु थींदो हुजे उहो कमु मां वकालत में न कंदुमि इने करे मां आहियां वकील पर मुंहिंजो कमु ख़ालीली दस्तावेज जो ई आहे